हा चओ हा मां हुतां ई थो ॻाल्हाया चओ हा आया आहिनि तव्हांखे कहिड़े स्कूल जा खपेनिव अच्छा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अच्छा त किताब बसि खपेनिव की गाइडियूं या और कुझु बि अच्छा अच्छा त ॾिसो हिंदी मीडियम त किताब त वरी बि घटि अघु ते मिली वेंदव पर इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम तव्हां कहिड़ी क्लास चई व हुन जा थोरा वधीक मिलंदव जीअं हिंदी मीडियम में हिक किताब पंजा या सौ ताईं मिलंदव और इंग्लिश मीडियम में तव्हांखे हिक किताब सौ ॿीं सै खां मथे ई मिलंदव त ॾिसो जेके तव्हां पंजे हिंदी मीडियम जा किताब था चयो ना हुन में सभिनी किताबनि जा हेठि मथे रेट आहिनि पर पंजा सभिनि खे सभिनि में मथे ई अथव त ॾिसो पंज सौ में छह सत किताब अथव हिंदी मीडियम पंजे जा कुल सत किताब अथव और सभिनी किताबनि जो कम से कम सौ ॾेढ सौ मने हलो हा हुओ थी वेंदव सभु अच्छा जेको चवंदव सभु मिली वेंदव असांजी दुकान ते बैग ड्रैसियूं खपनिव त ड्रैसियूं बि वठी वञजो स्कूल जी सभ पेयूं आहिनि अच्छा छोकिरीअ लाइ खपेव की छोकिरे लाइ तव्हांजे छोकिरीअ जी कम से कम पूरो सलवार छोकिरी अठे में अथव अच्छा त छोकिरे जो तव्हांखे शट और पैंट इहो सभ मिली वेंदव चई पंजे सै ताईं हा हा सभ मिली वेंदव जेको चवंदव सभ मिली वेंदव और हा बाटलियूं या ॿियों जेको बि खपेव घर जो थोरो बहोत हुओ बि मिली वेंदव ॾिसो अठे में ना टोटल नव किताब आहिनि और हर हिक किताब ढाई सौ या साढी टी सै ताईं हूंदव हा हा उहो बि मिली वेंदव असांजी हिक दुकान हीअ खेबल लाइन ॾिठो अथव खेबल लाइन में पोस्ट ऑफ़िस जे थोरो सो अॻिते हा हुते ई आहे बसि हा भले अची वञो सुभाणे मुंहिंजी खुलयल ई हूंदी आहे सत ई ॾींहं हा हा न न मंझनि जो बि असांजी दुकान खुलयल ई हूंदी आहे तव्हां जंहिं महिल समय अचो बसि सुबुह मां यारहें खां पोइ खोलंदी आहियां और रातिजा मां ॾहें ताईं बंदि करे छॾींदी आहियां बुक हा कढी रखंदमि तव्हां अचण खां पहिले मूंखे फ़ोन करे छॾजो किताबनि जो हिक बार वरी ॿुधाए छॾजो